नोंथां द्रायबार जों लकेसनआवहाय एबा आंनि जाय जायगायावहाय द्रप खालामहैगोन बेवहाय थाबैनो सहैगोनना सहैया जाखोरा नै माथो ट्राफिकआ जोबोरैनो जाथारबाय आंनि बे द्रप खालामनाय लकेसनावहाय नों द्रप खालामहैनो आंखौहाय हाहैगोनना हाहैया थाइमावहाय एसे थाइम बादियै थांनांगौ जादों मानोना आंहा खामानिया एसे हाखु दाखु जानानै फैबाय नाथाय नै लामायाबो ट्राफिक जाबाय बेनिखायनो आं नोंथांनाव सोंबाय आरो जोंनि बे ट्रफिकखौ जोङो खमाय सानदि एबा खमायनाया थाब खमायगोनना खमाया ओमफ्राय आंनि सहैगोन लकेसनावहाय थाब नों सहैनो हागोनना हाया आरो नोंथांङा द्रप खालाम हैगोननो हागोनना हाया आंखौहाय अननानै बेखौ खिनथानो हागोन नामा मानो होनोब्ला आंनि खामानिया जोबोद गोनांथि दङ आरो हाखु दाखुबो बेनिखायनो आंहा थाब सहैनांगौमोन एबा थाबै जायगा मोनहैनांगौमोन बेनिखायनो बे ट्राफिकनि अनगायै एबा बे लामायाव ट्राफिक जाम गोलाव जानानै थाबाय बेनिखायनो बेनि अनगायै आंनि जायगासिम सहैनो थाखाय मोनसे दस्रा गुबुन लामा दङ नामा बेबादि ट्रफिक जायै नोंथाङा बेखौ खोनथानो हागोन नामा मानो होनोब्ला आंहा बे ट्राफिकआवनो बिदियैनो थाबाय थानांगौब्ला गोबावनि सम थांगोन आरो आंनि खामानिया जाफुंजोबनाय नङा मानो होनोब्ला आंनि खामानिया गोबावनि जाहैगोन बैयावबो बेनिखायनो एसे थाब थाब मावनांगौ जायो आरो आंनि खामानियावबो मानसिफोरा दा सफैबाय बियो आंबो सहैनांसिगोन बेनिखायनो आंबो थाब थांनांगौमोन नाथाय लामाया ट्राफिक जानाया नों आंखौहाय बै द्रप खालामहैगोन जायगायावहाय थाबैनो खालामहैगोन हागोनना हाला मानो होनोब्ला लामायाबो ट्राफिक जाबाय नै बांद्रायै ट्राफिकआवनो थाबाय थायोब्ला आंहा थाइमा लस जागोन बेनिखायनो बे ट्राफिकनि अनगायै बे आं दा थांगोन थांगासिनो लामानि अनगायै गुबुन आंनि बै द्रपनो आंनि बै थांनो गोनां जायगा एबा नों बबे जायगायावहाय द्रप खालामहैगोन आंखौ बे जायगासिम सहैनो थाखाय गुबुन मोनसे गोख्रैसिन सहैग्रा लामा दंबावोना गैया बेबायदि ट्राफिक जायै मोनसे लामा मानो होनोब्ला आंहा थाब सहैनांसिगौ बेनिखायनो नोंथाङा अननानै आंखौहाय गुबुन मोनसे लामाजों लानानै थांदो जाहाथे गोख्रैसिन सहैनो हानाय बायदियै